जीअं त गांव में रहण वारा माण्हू खे नंढी ज़ाति वारो सम्झंदा आहिनि उन्हनि खे पूलिस थाने में हुननि जी का बि शिक़ायत दर्ज न थींदी आहे कोरट जो बि को मसलो हल न थींदो आहे वकील बि हिननि जी का तकलीफ़ुनि ॾिए ध्यान न ॾींदा आहिनि हिननि खे आहे दिन अलॻि अलॻि तकलीफ़ुनि जो सामिनो करिनो पवंदो आहे